न मां इएं न चवंदसि त खाधो ठाहिणु ख़ाली औरयुनि जो कमु आहे पर इहो मर्दनि जो बि कमु आहे जीअं त अॼु कल्हि वॾियुनि वॾियुनि होटलुनि में बि मर्द सुठीयूं रोटीयूं ठाहिनि था ऐं पाण असां जे घर में बि मर्द खाधे ठाहिण में मदद कंदा आहिनि